चित्रकलेचे म्हटल्यार म्हाका सादारण चित्रां जी पेप सादारण पेपरार काडटात ती जी फुलझाडां आसूं किंवां जे कितें कार्वींग टायप जें जें कितें हे आसा चित्र काडटा त्या शिवाय एकंदर बाकीचे महात्मे किंवां इतर जे कितें जे लोकांचे शिवाजी धर त्या प्रमाण बाकीचे लोकमान्य टिळक तशेंच नेहरू शास्त्रीय अशें जे जाणटे जावन गेले तेंचे जे चित्रां अशें जे कितें पोर्ट्रेट किंवां कितें म्हणटा त्या पद्दतीची चित्रां म्हाका खूब आवडटा